पर नेईं कालेज जाइयै स्कूल जाइयै न मेरा झाका खुल्ली गेआ फिर कोई बी पार्टिसिपेशन होंदी ही मतलब कोई बी फंक्शन होंदा हा ते मतलब मैं अपने दोस्तें कन्नै चली जाना मतलब बल्लें बल्लें करदे मतलब मिगी बाद च इयां डांस करदे शर्म नी आई अल्ली मतलब साढ़े घार अपने चाचे दा ब्याह् हा उत्थै असें इन्ना मजा कीता न मतलब इन्ना नच्ची मैं उस ब्याह् गी जिन्ना मैं कदें कुसै ब्याह् ई नेईं ही नच्ची दी ते मतलब जियां संगीत संगूत होंदा ओह्दे आस्तै कनेह् गाने शैल लगदे मतलब इयां बड़े इयां धमाके बी होन मतलब पंजाबी आह्ले ते मेरे फेवरट न कोई पंजाबी गाना बस बज्जना चाहिदा ते मेरे पैर रुकदे नेईं हैन एह् नेह् इस टाइप दे गाने होने चाहिदे कि मतलब दिल खुश होई जाए इयां बस पैर नी रौके बंदा नचदा दा नचदा जा ते कन्नै नचदा गै जा